وعلیکم السلام تو آپ کا ہاں ہاں آپ کا بات تو سیمانچل ٹریول ایجنسی سے ہی ہو رہی ہے آپ کا میرے پاس کال آنا آپ کا مبارک ہو ویسے تو ماشاء الله ہم جتنی بھی میرے پاس گاڑیاں ہے سب کے ڈرائیور تو اچھے ہیں با اخلاق ہے شراب سے یہ سب سے اور آپ کون سی گاڑی لینا چاہتے ہیں اوہ ہاں اسکارپیو لیں گے مگر آپ اس کی قیمت کتنا بتاتے ہیں بھاڑا وہ نہیں دیکھو ابھی تیل کا مہنگا چل رہا ہے دو ہزار سے فائدہ نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ پانچ ہزار دیجیے گا تو زیادہ بہتر ہوگا ڈرائیور کو بھی اس سے خرچ دینا پڑتا ہے تیل بھی بھرنا پڑتا ہے اب جو ہم ایجنسی جہاں ہے میرا اس کو روم بھاڑا دینا پڑتا ہے سب کو جانچ اونچ کر کے بچت بھی نکال کے تب پانچ ہزار رکھیں ہیں فیس تاکہ سب کا ہو جائے ہم کو بھی فائدہ ہو جائے ڈرائیور کو بھی فائدہ ہو جائے گاہک والے کو بھی فائدہ ہو جائے تو ہاں کم نہیں ہوگا مجھ سے آپ کار کے علاوہ جیسے آٹو ہے اس سے آپ کو تین ہزار میں ہو جائے گا ہوں آپ کو کیا ہوں نہیں گاڑی صحیح ہے اور لیجیے گا تو

میرا پورنیہ میں بس اسٹینڈ لائن بازار کے بگل میں ہے

کیسے یہاں قصبہ ہے نا قصبہ سے آٹو پکڑ کے لائن بازار جانا ہے بس میں بس ایجنسی کے بغل میں تو وہاں آئیے گا تو ہاں میرا دکان آپ کو سامنے ہی نظر آ جائے گی تو میرا سمپرک ہو جائے گا ہاں وہ دس بجے دن کو کھولتے ہیں اور آٹھ بجے رات کو بند کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ شکریہ